جی ہاں بات کر رہا ہوں بتائیے بھیا مچھلیاں چاہیے آپ کو مِل جائیں گی کونسی مچھلی چاہیے آپ کو سر ریہو مچھلی مِل جائے گی سر ہمارے یہاں ریہو مچھلی کا تو بہت بڑا اسٹاک رکھا ہُوا ہے کتنی مچھلی چاہیے ہمارے پاس چار سو روپیے کلو ریہو چل رہا ابھی آج کے ٹائم پر سر آپ کو مچھلی چاہیے کتنی ایک کلو چاہیے کیا اچھا ریہو ایک کلو چاہیے اور کونسی مچھلی چاہیے سر آپ کے پاس ہاں ہاں بالکل پرانس سر پتہ کرنا پڑے گا ٹھیک ہے مِل جائیں گی ویسے کوئی دقت والی بات نہیں ہے پرانس مِل جائیں گی یہ سر تھوڑا سا مہنگا جائے گا ایک ہزار روپیے کے آس پاس چل رہا ہے میں آپ کو نو سو روپیے کلو دے دوں گا سر ٹھیک ہے بٹ ایک ہزار روپیے سے نیچے ہم لوگ نہیں جاتے ہیں لیکن نو سو روپیے کلو آپ کو لگ جائے گا اور کونسی مچھلی چاہیے تھی آپ کو ہاں کریبس کریبس بھی تقریباً اِسی ریٹ میں مِلے گا سر آپ کو ہزار بارہ سو روپیہ کے آس پاس کیونکہ مچھلیوں کے دام جو ہے بہت مہنگے ہوگٮٔے ہیں آج کل تو اِس لیے تھوڑا سا مہنگا چلے گا یہ والا کریبس اور اور ہمارے پاس ایک مچھلی اور بھی ہے لوسٹر وغیرہ یہ چلے گی آپ کو آ اچھا کوئی نہیں آپ لوسٹر میں آپ تھوڑا سا کم کر دینا آٹھ سو روپیے کلو کر دینا ٹھیک ہے نا بٹ ریہو آپ کو چار سو روپیے میں ہی ملے گی اور یہ پرانس جو بتایا تھا نا پرانس تھوڑی سی مہنگی آتی ہے بٹ اُس میں ہم نو سو روپیے سے نیچے نہیں جا سکتے ہیں ٹھیک ہے سر یہی معاملہ ہوتا ہے کیونکہ وہاں سے ہمارے کیا نام کہتے ہیں منڈی سے ہی ہمیں بہت مہنگا مِل رہا ہے اور مال آج کل آ بھی نہیں پا رہا ہے منڈی میں صحیح سے اور یہ سب مچھلیاں تو بہت مشکل سے ملتی ہیں جو نام آپ بتا رہے ہیں ٹھیک ہے سر تو آپ ایسا کیجیے کہ آپ ایسا کیجیے کہ کل کل صبح آپ آجائیے ہماری شاپ پہ ٹھیک ہے نا اور پھر اُس وقت مول تول اور جو کرنا ہوگا آپ اُس ٹائم کر لیں گے ہم لوگ ٹھیک ہے ڈلیوری سر ہمارے یہاں ایولیول نہیں ہے آئی ایم سوری سر

اوکے سر تھینک یو